میرے یہاں بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے کھیتی کے کاروبار کرتے ہیں یعنی کھیت کی جوتائی کرنے کے بعد اس میں بیج بوتے ہیں یعنی دھان کے بیج بوئے جاتے ہیں پھر اس بیج کو اکھار کر کے پھر بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ذریعے سے پھر دھان کی فصل لگائی جاتی ہے چوں کہ دھان بارش کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے اور قدرتی جب بارش ہوتی ہے تو دھان کا فصل جو ہے بہت ہی اچّھا اور عمدہ ہوتا ہے اور اس کی شاخیں جو ہوتی ہے بارش کی پانی سے قدرتی بارش کی پانی سے بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے دانے بھی بہت ہی اچّھا اور عمدہ کوالٹی کا ہوتا ہے اس لیے میرے یہاں جو ہے بارش قدرتی بارش بہت ہی کارگر ثابت ہے